असांजे पासे में हिकु रुचिराम डेफ एंड ड्रम्स स्कूल आहे जंहिंमें सिंधी नाटक लॻंदा आहिनि ऐं ॻायक बि अची करे गा गाना ॻाईंदा आहिनि ऐं हुनमें कॾहिं कॾहिं एक्ज़ीबिशन बि लॻंदो आहे जेको मतलबु जामु सुठो वॾो हॉल आहे जंहिंमें एसी वे सी लॻलि आहे विहण जी व्यवस्था बि जामु सुठी आहे ऐं पासे में हिकु मैदान आहे जिते महाशिवरात्रीअ जो मेलो लॻंदो आहे हुन मेले में अलॻि अलॻि जॻहियुनि तां अची करे माण्हू पंहिंजे हथनि सां ठहियलु सामानु बि विकिणंदा आहिनि ऐं जामु गाना बि ॻाईंदा आहिनि जामु वॾो मेलो आहे जामु सुठो तरह कंदा आहिनि जामु मज़ो ईंदो आहे